اردو زبان میری اردو زبان جو ہے وہ ایک بہت زیادہ آسان اور خوبصورت زبان ہے اردو زبان جو ہے ایک تہذیب کی زبان ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان اردو میں بات کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ تہذیب والا ہے اردو زبان میں جو ہے وہ اردو کی زبانوں کے ترقی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے کیوں کہ اس کے برعکس سنسکرت ہو گئی سنسکرت زبان ہے وہ زبان جو ہے وہ آج کے وقت میں بولی نہیں جاتی لیکن اردو زبان کا چلن آج بھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سنسکرت کو عام انسان کو بولنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے سامنے اردو زبان جو ہے وہ بولنا اور سمجھنا بہت آسان ہے